बहुत पहले हम फोटो घिचबै छेलौँ तब बहुत अच्छा अच्छा फोटो हमर जेहेन हकीकतमे हम छी तेहने फोटो घिचबै छलौँ तऽ पहले फोटोके साथ पहले रील दै छेलै मगर आब रील नहि मिलै हइ आब तऽ फोटो की तऽ आब तऽ पहले हकीकतमे जेहेन छेलौँ ओहने पहि फोटो घिचाइ छेलै मगर आब नया नया चललै हन तऽ आब खराबोके नीक बना देलक जेना काला छी तऽ सफेद रंगके बना दै छै जेना टाटीके घर छेलै तेकरा ताजमहलके बना दै छलखिन जेना आब नया पर सभ किछु बदली भऽ गेल हन मगर पहले हकीकतमे बहुत अच्छा फोटो आबै छेलै जेहन छी तेहने फोटो घिचबै छेलखिन मगर आब बहुत बदली भेल हन की से सभ कैमराके कमाल छै कि बहुत अच्छा अच्छा फोटो बदली घीचै छी सभ इएह सभके लिए नया परक फोटो बहुत रंगके एहन फोटो छै कि मने पुरना हम बहुत फोटो रखने छी दुन्नू फोटो मिलाकऽ हम देखै छी तऽ बहुत रंगके एहन छै कि फरक पड़ै छी कि से जेना पहिला फोटो अभीके फोटो दोनोमे दू रंग करै छी अभी उज्जर कालोके उज्जर कऽ दै छथिन अभी फेर जेना खराब छी तऽ किछु ओकरो बहुत अच्छा कऽ दै छथिन ई सभ बहुत रंगके एहन बात छै कि से कैमराके कमाल से सभ किछु होइ छै तऽ एनाहितेमे हम दोनो फोटो मिलाके देखलहुॅं बहुत अच्छा लगै छी हम अभीके फोटोमे पहलेके फोटोमे हकीकतमे हम ओत्ते अच्छा नै लगै छी